हमरा लागय छै कि तकनिकी हमरा जीवनके बहुत तेजीसँ बदलि रहल छै ओ शिक्षाके क्षेत्रमे होइ चाहे उ दैनिक जीवनमे जे आजकल हमर काज करय छियै ओकरामे तकनिकी जैसे कि पहिले लोक पढ़य लए जाइ रहय पढ़य लए जाइ रहय तऽ कोचिंगमे चारि घण्टा तीन घण्टा पढ़य लए पढ़य रहऽ आओर ओइमे सरजी भी होइ रहय मास्टर भी होइ मास्टर साहब भी होइ रहथिन कि हरदम बदलि बदलि कऽ मास्टर साहब अलग अलग सब्जेक्ट विषय पढ़बय रहथिन लेकिन आब जे तकनीक आबि गेलय हन जैसे कोरोना कालसँ हम देख रहल छी अगर पिछले तीन साल चारि साल पीछा चलि जैइयै जब कोरोना कालके समय रहय उ समयमे पढ़ाइ लगय रहय कि रुकि गेलय लेकिन तभी तकनीक अइसन विकसि विकास करि गेलय कि उ समयमे भी बच्चाके पढ़ाइ नहि बन्द भेलय ई सब तकनीकके देन छै

यूट्युब पर लोग जतय टीचर्स मास्टर साहब रहिथन उ यूट्युबपर बच्चा देख देख कऽ पढ़य रहय चाहे उ मैथके सब्जेक्ट होइ चाहे फिजिक्स होइ चाहे कमेस्ट्री किछु भी होइ बच्चापर कोइ प्रभाव नहि पड़लय ई सभ हइ तकनीकके कारण तकनीक कितना विकास करि गेलय हन अगर कहीं भी हमरा जाइके छिकै तऽ ट्रेन पकड़लियै आओर दस घण्टाके सफरके दू घण्टामे पहुँचा दै छै ई हम सब तकनीकेके कृपा एकबार कहि सकय छियै अभी तऽ शिक्षाके यो शिक्षाके अगर बारेमे करल जाइ तऽ तकनीकके बहुत बड़ा भूमिका छै आजकालके बच्चा यूट्युब देखि कऽ पढ़य छै फेसबुकपर भी देखिके अहाँ लोक बच्चा कतना तैयारी करय छै चाहे उ यू पी एस सी के तैयारी करय चाहे बी पी एस सी के तैयारी करय चाहे जेनरल होइ छिके जे आजकालके बच्चा होइ पुलिसके तैयारी करय सब आब युट्युबके देख देख कऽ बच्चा लोग पढ़य लगलय हन कितना अच्छा अब भए गेलय हन कि टीचर कोचिंगमे तऽ पढ़ेबे करय छै यहाँ इसकुलमे पढ़ेबे करय छै वएहके चलते आब घरमे आबय छै तऽ बच्चा मोबाइलसँ लेपटॉपसँ सब देखि देखिके पढ़य छिकै सरजी सबके सब्स्क्राइब करिके पढ़य छिकै ई सब तकनीकके देन छै